महिलाओं को रोजाना बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है लेकिन हमारे यहाँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से बहुत ही ज़्यादा महिलाओं को ने सुरक्षित महसूस किया है जैसे पेहले बहुत ज़्यादा महिलाओ पर अत्याचार होते थे पहले बहुत ज़्यादा बाल विवाह होते थे दहेज प्रथा और बहुत ज्यादी प्रद बहुत ज़्यादा प्रथा होती थीं जिनमें कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इस तरह से अब वो प्रथाओं को ख़त्म कर दिया है कि अब महिलाओं को इतना ज़्यादा परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ता लेकिन अभी भी बहुत मतलब अभी भी समस्याएँ हैं जिनका महिलाओं को सामना करना पड़ता है और कुछ गाँव आज भी इतने ज़्यादा पिछड़े हैं इतने विकसित नहीं हुए हैं कि वहाँ आज भी बाल विवाह हो जाते हैं वहाँ आज भी अपने अपनी लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता आठवी दसवीं के पढ़ाने के बाद उनको उनकी शादी कर दी जाती है क्योंकि महिलाओं के पास भी अपना हक है कि वो खुद सेल्फ इंडिपेनडेंट मतलब वो ख़ुद अपने पैर पर खड़ी हो सकें और उसके बाद वो इस समाज में कुछ कर सके क्योंकि महिलाएँ भी चाहती हैं कि इस वो इस समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं वो इस देश के लिए कुछ करना चाहती हैं वो अपने लिए कुछ करना चाहती हैं अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती है लेकिन ये समाज उनको वो बहुत बार समझ नहीं पाती क्योंकि सबको एक मौका देने की जरू बहुत ज़्यादा जरूरत है और हमारे देश की बहन बेटियाँ बहुत सारी बहन बेटियाँ हैं जो कि विदेश में जा के हमारे देश का नाम रौशन कर रहीं हैं क्योकि उन्हें मौका मिला है उन्होंने इस समाज से लड़ कर आगे बढ़ीं हैं वो तो इसी तरह से क्या है हमें हरेक बहन बेटी को उन मौका देना चाहिए वो क्या चाहती हैं हमें उनसे ये बात पूछनी चाहिए न कि अपन अपन उनके ऊपर हक अपना अब उनके ऊपर हक जाताना चाहिए